हमरासभके भारतमे एखनके समयमे हरेक साल हरेक बदलाव अबैत छै जे बदलावमे सभसँ पहिल जेना गरमीक समयमे गरमी नहि रहैत छै जेना ठंडीके समयमे ठंडी नहि रहै छै बहुत से सभ बहुत समयसँ हमसभ इन्तजार कऽ रहल छी जेना एहिसभके कारण अइ जेना नदीके उड़ाही होबक चाही जंगल रहक चाही गाछ वृक्ष रहक चाही पहाड़ रहक चाही पाइ रहक चाही समूल खेतके माटिमे कोना बदलाव आओत कोना माटिसँ पहिले हमसभ अहाँके पहिले हमसभ गोबर पटबैत छलियैए जेना छाउर पटबैत छलियैए ताहि हिसाबसँ एखन लोक खेतमे अहाँके जे छै से ज्यादा अहाँके खाद देल जाइत छै खाद देलाक बाद जमीनके तत्व खतम होइत छै ओहिसँ जमीनके माटि खराब होइत छै ई सभसँ जुड़क लेल जेना सभसँ पहिले पेड़ लगाबक चाही मौसम बदलक लेल पेड़ लगाबक चाही प पोखरि नदीके समुद्रके उड़ाही होबक चाही गरमी वर्षाके लेल अहाँके सभ बदलाव करक चाही बदलावके लेल अहाँसभ जेना सामनेमे पूरा गाममे गाछ वृक्ष नहि कटक चाही जेना गाममे नया नया गाछ लगावक जेना जेना पोखरिके उड़ाही करबक चाही नहरके उड़ाही कराबक चाही जेना अहाँके पोखरि की नहरके उड़ाही करेबाक चाही ताहि तरहक सभ व्यवस्थामे जेना पहिले ठंडा दिसम्बरमे ठंडा लगैत छलैए आब पूरा दिसम्बर बाप बाप कऽ के गरमी लागि रहल अइ एहीसभके कारण जेना गरमीके समयमे गरमी लगैत छलए से गरमीके समयमे अहाँके मौसम ब बदलैत रहैए बादल छाइत रहैए गरमीके समयमे खूब गरमी नहि लगैए ठंडीके समयमे खूब ठंडी नहि लगैए इएहसभ गाममे भारतमे बदलाव भऽ रहल छै ओहिके कारण सभ आदमी व्यवस्थित अइ आओर अस्त व्यस्त भेल अइ इएहसभ हमरासभके तकलीफ अइ एही तकलीफ कारण हमसभ एहिसँ आगू अहाँके की कहू